मुझे दूसरों की मदद करने से ख़ुशी मिलती है मैंने कोरोना के समय बहुत से लोगों को अपने पोकेट मनी से चीज़ें दी थीं जैसे किराना या बच्चों के लिए बिस्किट आदि मैंने अपने आस पास जो रास्ते पर जो लोग रह रहे थे कोरोना के समय उन्हें मैंने एक एक कुकर चावल अभियान चलाया था मेरे एक साथी हैं सत्यम मिश्रा उनके सात मिल कर तो उनके एक कुकर चावल अभियान से मैंने बहुत से ग़रीबों के लिए सहायता की है इसके लिए ये कोई केवल भाव चाहिए इस में क्यों वाला सा सवाल नहीं उठना चाहिए मुझे उस से ख़ुशी मिलती है और मेरे अंदर ख़ुशी का भाव पैदा होता है ख़ुशी और ये दरअसल सुख है चरमसुख है जिसे व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों से हो कर ख़ुश होता है वैसे ही मुझे किसी दूसरे की सहायता करने से बहुत अधिक ख़ुशी मिलती है